हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा के लिए वह केवल एक ज़िम्मेदार नहीं होता एक मैं एक मैं मौलिक कर्त्तव्य जो कि हमें अपने ग्रह स्वयं और आनेवाली पीढ़ी के प्रतिदान हैं हम सभी में बदलाव लेने की सकती है और सरल कदम उठाके हम पर्यावरण की रक्षा करें क्योंकि अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम पर्यावरण पर की रक्षा करने के लिए किए जाना चाहिए क्योंकि आस पास का वातावरण शुद्ध रहेगा तो हमारे बच्चे भी अपनी वातावरण पर शुद्ध रहेंगे घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ़ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाना चाहिए जैसे फैक्टरियों और कारखाने में नदियों से दूर करना चाहिए ज और सौर ऊर्जा को भी वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण से प्राथमिकता दैनी चाहिए पर्यावरण के बचाने के लिए विभिन्न प्रकारों की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे नदी तालाब के जैसे भूमि संरक्षण फ़सलों के आसपास जैसे पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हरियाली के आस पास भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा आस पास का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे पर्यावरण शब्द का अर्थ है कि विशेष परिवेश में जिसका जीव रहता है पर्यावरण और जीव प्रकृति ये दो संगठित हैं जटिल घटक हैं पर्यावरण जीवों के साथ साथ मनुष्यों के जीवन को नियंत्रण करता है मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में पर्यावरण का साथ अधिक संपर्क में आता है क्योंकि प